आङो सानसेखालि जेनबा कुरथि मोनसे अनलाइन अरदार खालामदोंमोन बे अनलाइन अरदार खालामनाया जेरैबायदि सानथामनि गेजेरजों सफैगोन होननानै बुंदोंमोन सानथामनि गेजेरजों सफैनानै आं मोनबाय नायबाय जेनबा कुरथिया जोबोद मोजां मोन गाननो सचटिनिमोन आं गाननोबो मोजां मोनो जेन'बा आं गान्नानै मोजां मोनबाय सुबाबो रं खारा ओरैबायदि मोजां बे कम्फानिया जेन'बा सोरबाफोर बायनायनि माबा आपसस दङ बा जेन'बा बायनानै लानो हाबाय आरो उन्दै फ्राबो जेन'बा एसे सौद' थेर' बोसोरनि उन्दैफ्राबो बाहायनो बैसोनि लानानै बाहायनानै ला बाहायनो हायो बिनानै ओंखायनो बे माबा कम्फानिनि कुरथिया जोबोद मोजां थानदायै कुनु दिन रं खारा सुबाबो आंनो बाहायनानै दङ